कखन तक पहुँचत गाड़ी डॉक्टर साहेब हमरा ओतय गार्जियन डॉक्टर साहेब लग बैसल छथि आबो हमरा क्लियर कऽ दिअ जे कखनतक अहाँ पहुँचब से सही सही हमरा बता दिअ अहाँसभ अहाँ ग्रुपके ओलाके जतेक आदमी अइ सभके ग्रुपके इएह हालचाल अइ सभ ड्राइवरके कहत पाँच मिनटके ओ लगाएत दस मिनट आ एहिके चलते हमरासभकेँ बहुत दिक्कत भऽ जाइए तऽ हमरा सही सही बताउ हम गार्जियनकेँ फोन करैत छियनि